आंना जिउआव मोनसे थांखि दं बे थांखियानो जाबाय आं समाज फोसाबनाय खामानि मावनो आखाइयाव लादों आं समाज फोसाबनाय खामानि मावनायनि थाखाय गोबां गोसो दं आरो बे खामानियाव गोबां नांथाबनानै दं आं जेब्ला फरायसालियाव हाबो बे समाव फोरोंगिरिफोरनि सार मोननि बुंनाय बिथांमोननि सोंनाय जिउआव मा जाहैगोन मा थांखि लानानै ओ मोजां सोलोंथाय लानो आवगायदों बेनि सायाव सोंनायाव आं बै समाव बुंदोंमोन जे आं जिउआव सासे मोजां समाज सिबियारि जानो गोसो दा बे समाज सिबियारि जानो गोसोनि थाखायनो आं बिदि बुंनायनि थाखाय बे थांखिखौ गोसोआव गो लानानै बे खामानिखौ मावफुंगासिनो दं बे दा मावफुंनायाव आङो दा जोंनि सार मेदाम मोनजों बा बर'नि गुबुन गुबुन आफादफोरनि गेजेरजों आं गामि सिङाव थांनानै गामिनि फोसाबनाय गामियाव जौगानाय लाबोनाय गामिनि सुबुंफोरखौ गोग्लैसोनानै थानाय गामिनि फरायसाफोरखौ माबोरैहाय जौगानाय लाबोनो नि थाखाय खामानि मावगासिनो दङ दा बिसोरखौ मेल मिथिङाव थांफानानै गामिनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ लानानै फरायसालियाव थांनानै बिदिनो गेलेनाय बादायनाय खुंनाय मोसानाय सावगारि आखिनाय बायदिसिना बादायलायनायनि गेजेरजों आं बे गामि सिं सिङाव थानाय फरायसाफोरखौ आं फरायनो गोसो जानाय गेलेनाय सावगारि आखिनाय बायदि बिथिङाव जौगानाय लाबोनो थाखाय बिथां मोनखौ थांनानै बादायलायनायनि गेजेरजों खामानि मावगासिनो दं दा बिदि खालामनायनि गेजेरजों फरायसाफोरा फरायनो गोसो जायो जाहाथे फरायनो गोसो जायो जिउआव सासे मोजां सोलोंथाय लानो हायो बिनि थाखाय खामानि मावगासिनो दं बिनि अनगायैबो आं बायदिसिना गेलेनांय खुंनाय बादायलायनाय बेनि गेजेरजों फरायसाफोरखौ जिउआव सासे राफोद गेलेगिरि गामिनि सासे मोजां मोसागिरि गेलेगिरि सासे मोजां फरायसा फरायसुलि दानो थाखाय गावबुराफोरखौ लानानै बायदि बायदि मेल मिथिङाव जों फरायसाफोरखौ फरायनो थुलुंगाखांनायनि थाखाय बोसोन होबोनाय जायो दा बेफोर खामानिखौ आं मावनानै जोबोद गोजोनाय मोनो दा बेफोर खामानियाव आं गोबां थुलुंगा मोनदों जोंनि भारतनि गिदिर गिदिर सानसुमैफोर गेदेद गेदेद मेलेमजिबि बिथांमोननि नाजानाय मावनायजों आंबो बेबायदि खामानिखौ समाज फोसाबनाय खामानिखौ मावनो थाखाय थुलुंगा मोनदों दा ओ आंनि खामानिया जाफुंदोंआनो बेयाव आंखौ गोबां गेलेगिरि सार मेदाम मोननि बोसोनजों आं समाज फोसाबनाय खामानिखौ मावनायाव जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो जाफुंसारबो जानो हादों आरो आं जिउआव बेबादि खामानिखौ मावलांबाय थागोन जेब्लासिम आं बे बुहुमाव थांनानै थागोन अब्लासिम आं बे समाज फोसाबनाय खामानिखौ मावबाय थागोन आरो गामियाव जाहाथे फरायसा फरायसुलिफोरा मोजां सोलोंथाय लानानै जौगासार जानो हायो बेनि थाखाय एसेबाबो खामानि मावलांबाय थागोन